ग्रामीण क्षेत्र के अंदर में गेम खेलने से ग्रामीणों के अंदर में कैसे लाभ होता है ये इस इक बारे में बताते हैं कि जैसे आपको किसी बच्चे को ब्लॉक लेवल में संचनित हुआ है फिर स्कूल के अंदर उसका नाम आता है कि देखो तुम ने कबड्डी में इतना अच्छा प्रदर्शन किया है तो आज की डेट में डी एम या कलेक्टर लोग ये सोचते हैं कि जो बच्चे को कुछ ना कुछ लाभ दिया जाए जिससे उस उसके रिलेटेड बहोुत बच्चे उसमें भाग लेंगे और वो एक देख एक दूसरे को देखते हैं ऐसे खेल कूद में भी आगे बढ़ेंगे और लाभ भी मिलेगा तो इससे अच्छा लाभ के लिए एक सुनिश्चित राशि किया जाती है जो इतनी राशि में ये बच्चे को इतना पैसा दिया जाएगा या ब्लॉक लेवल में ये लाभ मिलता है कि जैसे कि आप कबड्डी में चयनित हुए अच्छा खेले तो आप को एक एमाउंट फिक्स किया जाता है जो आप को पाँच हज़ार या दस हज़ार रुपये डी एम या एस डी ओ के तरफ़ से दिया जाएगा हर ब्लॉक हर हर इस्कूल हर मोहल्ले के अंदर में ये घोषणा होती है जो ये बच्चे जो लोग ये कबड्डी टीम या मैच में या भाग लेंगे फुटबॉल में जो लोग अच्छा करेंगे उनको ये रिलेटेड सरकार की तरफ़ से कोई लाभ मिलेगा जिससे ग्रामीणों को लाभ दिया जाता है जैसे कलेक्टर डी एम आवेश के ऊपर में एक चयनित प्रोग्राम किया जाता है जिस के अंदर में बच्चे को जो अच्छा खेलता है उसको एक सुनिश्चित राशि दी जाता है जैसे मान के चलिए पाँच हज़ार दस हज़ार रुपये का रिलेटेड घोषणा रहता है जितना रुपया मिलेगा ही मिलेगा उससे ग्रामीण लोगों को भी लाभ मिलता है असल सब लोगों को लाभ मिलता है जैसे बच्चे या खेल कूद और जब ग्रामीण के अंदर में जिस का बच्चा है उसको घर में लाभ मिलता है उससे ग्रामीण के अंदर ये देखा जाता है कि उससे लाभ ग्रामीण के अंदर में मिलने का आशा बढ़ती जाती है जो बच्चे को रिलेटेड हर लोग चाहता है जो मेरा बच्चा भी अच्छा खेले जो मेरे को भी लाभ मिलेगा इससे रिलेटेड वो अपने उ प्रस्तान करता है कि तुम लोग वही एक भाग क्यों नहीं लेते हो जो लो तुम लोगों को भी अच्छा पैसा मिलेगा एक देश एक दुसरे को देखने से सब लोग खेल कूद को भी आगे बढ़ता है कुछ ना कुछ लाभ मिलता है इसी तरह से ग्रामीण लोग सोचते हैं जो इनको लड़के को लाभ मिला तो मेरे को भी पैसा का लाभ कुछ ना कुछ मिलेगा